नामा आं नोंथांखौ इउनिभार्सिटि आव रिसार्स खालामनो नागिरदोंमोन नोंथांखौ इउनिभार्सिटि नि रिसार्स खालामनो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय एम्फौ फिसिगोन नोंथां

ओमफ्राय नोंथाङा औ

औ ए औ होनबा नोंथाङा एम्फौखौ फिसिबाय थाखायो ना सिगांनिफ्रायनो ए दा इउनिभार्सिटि आव रिसार्स खालामनो नागिरदोंनालाय इउनिभार्सिटि आव नोंथांखौ रिसार्स खालामनो नागिरदोंमोन बे एम्फौ फिसिनायनि थाखाय एम्फौखौ मा रोखोमै फिसिनाय जायो

नोंथाङा एम्फौखौ फिसिनानै फानो नामा औ फवासेआव बेसे फानो नोंथाङा एम्फौखौ एम्फौखौ फवासेआव बेसेबां फानो नोंथाङा ए औ

एम्फौखौ बयबो जानो मोजां मोनोना

औ औ औ

औ